असांखे तव्हां थोरो पंहिंजे बारे में ॿुधाईंदव दीदी हा हा छो न मां मुंहिंजो नालो संध्या आहे ऐं मां घर जो कमु कंदी आहियां ॿ ॿार आइन हिकु छोकिरो आहे हिकु छोकिरी आहे मुंहिंजा हस्बैंड बिज़नैसमैन आहिनि मां ग्रेजुएट पूरो कयो आहे मुंहिंजे घोटु पोस्ट ग्रैजुएट कयो ऐं ॿार मुंहिंजा पढ़िया आहिनि उन्हनि जे खे पढ़नि जे लाइ ॾाढी महिनत लॻी आहे ऐं मां घर में बि कमु घर जो कंदी आहियां ऐं मुंहिंजो आवक जो श्रोत वधे इन जे लाइ कुझु कंदी आ्यांहि जीअं की घर में महंदी का कोन ठाहींदी आहियां ऐं रखड़ियूं ठाहींदी आहियां इहे ॿाहिर वेचा मटिरीयल ॿाहिरां वठी ऐं ॿाहिरि वेचे सघूं असांजे दुकान ते वेचूं ऐं कटलैरीअ जो जेको लेडीस जो आहे भई ठाहिण जो इयररिंगस नैकलेस बैंगलस उहे सभु मां घर ठाहींदी आहियां ऐं ॿी हिकिड़ो पहिरियों त थींदो हुओ की मोबाइलनि जा फॉम भरजंदा हुआ न इहो लग ॾाढी लंबी प्रोसैस थींदी हुई उहो कंदी हुअमि ऐं मां हिकु भाटीअ सां इनश्योरैंस लाइफ में एडवाइज़र

ऐं ॾुखियो तकलीफ़ में कमु अचे पांजी आवक थींदी हुजे त उहो मां कयो आहे ऐं पर इन से पंहिंजे घर में केॾो बि कुझ बि सदर हजूं पंहिंजे हथ जी कमाईअ जो नशो कुझु और हूंदो आहे त मां उहो सिलाई बि कंदी आहियां ऐं जेतिरो टाइम मिले सुबुह जो उथी पंहिंजे घर जो कमु पताए करे वरी हिन में भॻिवान जे लाइ कंदी आहियां कलाक खनि भॻिवान जो पाठ साहिबु थियो गुरूग्रंथ साहिब जो पाठ ॿियो सभु कुझु झूलेलाल जो चालीहो अने इहे शुक्रवार त झूलेलाल मंदरु वञूं चंडु कयूं ऐं शाम जे सत्संगु हुजे त घर जी एक्टिविटीअ में मां कंदी आहियां व्यस्थ रहो मस्तु रहो इहो मुंहिंजो यानी की वाक्य हे टाइम वेस्ट न विञाइजो वञे बाक़ी मां मुंहिंजे एक्टिविटिअ सां ख़ुशि आहियां मुंहिंजा ॿार ख़ुशि इन मुंहिंजो परिवारु असां सभु रिली मिली रहंदा आहियूं घर जो कुकिंग में माहिरु आहियां बाक़ी इहा ॻाल्हि सिंधियुनि जे लेडीस खे कुकिंग त ईंदी आहे इने परमाणे मूंखे बि ईंदी आहे ऐं कुकिंग खां सवाइ हींअर ॿिया शौक़ आहिनि सभिनि खे उहे अदर वेरायटियूं उहे ठाहींदा आहियूं आवक जे श्रोत में मां तव्हांखे चयो सिलाई महंदी जा कोन ठाहींदी आहियां रखड़ियूं ठाहींदी आहियां जूनागढ़ में किथे बि अहिड़ी रखड़ी न मिले मूं वटां मिली वेंदी आहे छोजे हैंडमेड हूंदी आहे ऐं अहमदाबाद में कुबेर नगर में असांजा गुरू जन आहिनि हुते बाबा सुखराम दास साहिबु जन उन्हनि जी वर्सीअ ते लेडीस स्टोल लॻंदो आहे हुन में बि असां पांजे घरां ठाहे करे वेचण लाइ रखंदा आहियूं भई सिंधी वड़ियूं सिंधी पापड़ ऐं ॿियूं बि अनेक वैरायटियूं खुराक अई हीअ इन डिसैंबर में वर्सी लॻंदी आए हिन जे करे डिसैंबर में पाण खे मकर संक्राती ने हिन जो अॻियां हूंदो आहे उन जूं शयूं सियारे खे लघंदड़ कुश फाकियूं सूरत जूं न इहो भाम थियो ऐं मां घरु ठाहींदी आहियां भाम ठाहियां वैस्लीन ठायां सीआरे जी उहो ब हुते रखंदा आहियूं असां स्लॉट त आवक जो श्रोत थींदो आहे